دیہی علاقوں میں اپنی کمیونٹی میں کھیل کھیلنا بہت اہمیت کا حامل ہے اکثر لوگ اس کمیونٹی کو کھیلتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں جس طرح میں کرکٹ والی بال فٹ بال اس طرح کے کمیونٹی میں کھیل کھیلائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں وہ اپنے جسمانی صحت اور ورزش کو بھی برقرار رکھتے ہیں اور ایک منورنجن کا بھی سادھن بنتے ہیں تمام طرح کے ٹورنامنٹ اور تمام طرح کے پروگرام بھی کرائے جاتے ہیں جس میں بہت بڑی تنظیمیں اور بڑے بڑے لوگ حصہ لیتے ہیں اس لیے کھیل کھیلنے کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارے کمیونٹی میں بہت مفید ہے آپ دیکھتے ہوں گے جگہ جگہ ٹورنامنٹ اور پروگرامس اس طرح کی کرائے جاتے ہیں تاکہ کھیل کھیل کے ذریعے اپنی ورزش اور ذہنی کی صلاحیت کو آگے بڑھایا جائے